بچپن میں ہمیشہ ہی خاندانی سفر کیا کرتے تھے اور ایک یادگار تجربہ جو میرے دل میں بہت محفوظ ہے وہ ہمارے کچھ دور کا تھا جہاں اپنے گاؤں کے قریبی جنگلات جاتے تھے ہمارے والد اکثر ہمیں لے جایا کرتے تھے ان جنگلات میں جہاں ہم گلے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور ہوائے لیتے وہاں کی خوبصورتی سبزیاں اور جنگلی جانوروں کا حضور ہمیں بہت پرسکون ماحول دیتا تھا اس سفر کے دوران ہمارے بھائی بہن اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور جنگلی ہنسنے والوں کے لیے شرارتی مذاکرات سب بہت ہی یادگار ہیں ان لمحوں کو یاد آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک لمحہ تھا جو بیت گیا اب وہ لمحہ کبھی نہیں آنے والا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے